हा हा ज़रूरु मूंखे गाना ॿुधण त जाम वणंदा आहिनि घणईं गाना मूंखे वणंदा आहिनि ऐं तरीक़े तरीक़े जा अलॻि अलॻि तरीक़े जा गाना आहिनि कोई आहे प्यार जो गानो आहे कोई कोई आहे बॉलीवुड धमाकेदार जीअं पार्टी में जीअं माण्हू वॼाईंदा आहिनि अहिड़ा गाना आहिनि त कोई प्यार वारा गाना आहिनि जाम तरीक़े जा गाना आहिनि मूंखे प्यार वारा बि वणनि ऐं जॾहिं कुझु किथे कोई फ़ंक्शन कोई कार्यक्रम हुजे त हुन में पार्टी वारा गाना बॉलीवुड जा हलायूं त मूंखे हिन तरीक़े जा गाना वणंदा आहिनि ऐं मुंहिंजो पसंदीदा जो मुंहिंजो जो मूंखे वणंदो आहे ॻायण वारो उहो अरिजीत सिंग मूंखे वणे ऐं ॿियो मूंखे वणे सोनू निगम आहे ऐं श्रेया घोषाल इहे सभनिनि जा आवाज़ मूंखे वणंदा आहिनि ज़ुबिन नौटियाल आहे त इहा सभ गायक मूंखे जाम वणंदा आहिनि इन्हनि जे आवाज़ में जाम दमु आहे हिकदमि दिलि सां ॻाईंदा आहिमि ईंअ लॻंदो आहे त हिन सभिनी जा मूंखे वणंदा आहिनि ऐं असांजा सिंधियुनि जा गाना आहिनि असांजा लाॾा थींदा आहिनि असांजी छेॼ थींदी आहे त सिंधी असांजो कार्यक्रम थिए त हुन में इहा सभु गाना जाम म मज़ो कंदा आहियूं असां हुन सभु गाना ॿुधी करे ॻाइ करे जाम मज़ो कंदा आहियूं असां ऐं मूंखे त बॉलीवुड बि वणे त मूंखे हिन जा धमाकेदार वणनि ऐं प्यार वारा ऐं सिंधी त असांजा आहिनि ई सुठा गाना त लाॾा वणनि छेॼ सभु जॾहि सिं सिंधियुनि में शादी थिए कुझु बि थिए त असांजा गाना जाम असांखे म मस्तु असांखे महिसूस कराईंदा आहिनि सुठो असांखे जाम महिसूस थींदो आहे ख़ुशीअ सां असां गाईंदा आहियूं मज़ो कंदो कंदा आहियूं जाम वणंदा आहिनि इहे गाना